मां प्राइविट जॉब कंदो आहियां हूअं त मां हिकिड़ी दुकान ते रेडीमेड जी दुकान ते कमु कंदो हुयुमि उते असां सत अठ माण्हूं हुयासीं कई दफ़े त कमु बिल्कुल बि न हूंदो हुयो ऐं कई दफ़े असांखे पाणी पीअण जी बि फ़ुर्सत न हूंदी हुई आपसि में असांजो व्यवहार ईअं हो जो ग्राहकनि की लाइन लॻी वेंदी हुई ऐं व्यवहार इलाही सुठो हुयो जंहिंजे करे ग्राहक असांजे दुकान ते ईंदा रहंदा हुया असांजो आनर जेको हुयो हो सिंधी भई हुयो राहुल भोॼवानी नालो हुयुसि उन जो ऐं असां छह सत माण्हूं हुयासीं सभिनीन छी जी देखभाल बि सुठे तरीक़े सां कंदो हुयो कई दफ़े टाईम न मिलंदो हुयो त असांजे लाइ ॿाहिरियों रोटी वग़ैरह बि घुराए ॾींदो हुयो त मतलबु कम में इलाही मज़ो ईंदो हुयो जंहिं जे करे असां सोईंदा रहंदा हूंदासीं भई मालिक असांजो ध्यान रखे थो त असांजो बि फ़र्ज़ु आहे असां हुन जो ध्यानु रखूं हुन जो कमु वाधायूं ऐं कमु वधंदो बि हो त हू पाण ई असां जो ख़्यालु रखंदो हुयो असां सभिनीनि जो ईअं समुझंदा हुयासीं के जीअं हे असां नौकरी नथा कयूं असां पंहिंजे दुकान ते कमु कयूं था